कपड़ा धौवय खातिर व्यवस्था पानि छै कम व्यवस्था तऽ वएह ढङ्गसँ ने धोबय हम व्यवस्था करि कऽ जे सुविधा कम छै पानिके ओइ ढङ्गसँ व्यवस्था करयके पानि ओतने हिसाबसँ खर्च करय छियै वएह हिसाबसँ कपड़ा भी साफ कयलहुँ सिस्टमसँ चललहुँ एना करिेके साफ करिके धोवल जाइ छियै ई सब धोलहुँ कयलहुँ तकरबाद आगा इएह पानि भी खर्च ओतना नहि होइके चाही नदीमे तऽ फैलहारके पूरा लोक खुल्ले रहय छै नदीमे धोइ लै छै पटिकियोके धोइ कए केनाहुँ कए फैलाइरोके धोवैत रहय छै भसल जाइ छै गन्दगी सबकिछु होल जाइ छै गन्दगी रहय नहि छै नदी अरमे तऽ सुविधे रहय छै ई कल तलपर तनी भीड़ पड़य छै कभी कहियो नहि छै चापाकल दिक्कत छै पानिके साधन नहि छै ओइसन रहयमे दिक्कत छै हर चीज सोचय पड़य छै पानि आओर कल पर तनी पानि जादे खर्च होइ छै सबकिछु करय पड़य छै बाल्टिन भरलहुँ तब खिचलहुँ कयलहुँ सबकिछु तब जाके सुखेबय तब ओकरा पिन्हबय तब आयरन करबय नदीमे ओइ सबमे नहि होइ छै नदीमे तऽ सीधे फैलाहरलियै निकालि लियै सूखलय तुरत सब व्यवस्था ओइजाँ टाइटे रहय छै अइजाँ तऽ पानिमे भरहो कभी कल दै रहलहुँ हन रौदीमे पानि दै रहलय हन नहि दै रहलय हन उ व्यवस्था नहि छै ओकरा करय खातिर लए फेन नदी जाहो तऽ जादे बढ़िआँ रहय छै नदीमे फेनसँ कपड़ा फैलहारिेके खीचहो साफ सुथरासँ होइ छै